हमारे क्षेत्र के सांसद जी हैं अपने क्षेत्र को तो कभी हमने घूमते हुए देखा नहीं है कि नहीं हमारे क्षेत्र कहाँ तक है उस तरह से कि हमारे विधायक वी विधायक जी भी हैं उनको भी नहीं पता है कि नहीं हम कहाँ कहाँ तक हमारी सीमा है कभी उधर दिखाई नहीं दिए अब तक जीत कर गए कि नहीं हमें करना क्या है तो हमारे क्षेत्र के तो विधायक जी और सांसद जी दोनों जो दूनों आदमी का तो एक ही राग है सांसद जी तो खैर भई उनसे तो कोई मतलब है नहीं बस सांसद चुन लिए गए इसलिए और हमारे क्षेत्र के विधायक वी हैं ओ भी बस चुन लिए गए इसके बाद में क्या करना है कोई वो नही हाँ हमारे गाँव के सरपंच जी हैं वो अच्छे हैं नौजवान हैं पढ़े लिखे हैं वो थोड़ा गाँव के विषय में सोचते रहते हैं इसलिए रास्ते वगैरह का हमेशा ध्यान दे रहे थे जो भी कोई शिकायत गाँव में होती है उसके ध्यान से मतलब करते रहते हैं गाँव में कोई गरीब बच्चे की शादी वगैरह है उसमें ज़्यादा सहयोग देते हैं गाँव में बहुत से ऐसे आदमी हैं जिनके लिए शादी करना बहुत मुश्किल रहता है इसलिए गाँव के सरपंच जो हैं इनका सहयोग करते रहते हैं और उसकी मदद में भी लगे रहते हैं ताकि भाई गाँव की इज्जत है बनी रहे इसलिए हमारे गाँव के प्रधान अच्छे हैं